شدید موسمی حالات میں فوٹوگرافی کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے جیسے میں فوٹوگرافی کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے فوٹوگرافس کو لینا جیسے کبھی برسات میں فوٹوگرافک کریں تو اس میں واٹر پروف کیمرے کی ضرورت ہوتی ہے اگر بر برف باری والے موسم میں اگر فوٹوگرافی کر رہے ہیں وہاں پہ بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سردی کافی ہوتی ہے اس ماحول میں رہ کے فوٹوگرافی کرنا کافی چیلنجنگ ہو جاتا ہے اور فوٹوگراف پہ موسم کا اثر کافی پڑتا ہے کہ جیسے اگر بہت اچھی فوٹو چاہیے ہوتی ہے تو موسم کا صاف ہونا کافی اہم ہو جاتا ہے اس پہ فوٹوگرافی پہ اس کا اثر دکھتا ہے موسم کا